آج کل تو قبیلائی علاقے کے پرانے لوگ کہیں بھی نہیں ہے پہلے کے دور میں جو تھے نا پہلے جو لوگ رہتے تھے ایک جگہ جہاں پر بھی ملے اپنا کچھ بھی ڈال لے کے رہتے تھے جیسا جھوپڑی ڈال لے کے رہتے تھے اسی میں زندگی گذارا کرتے تھے رہتے تھے سالوں رہتے تھے پھر اپنا خود ہو گیا تو خود دوسری جگہ چلے آتے تھے اور آج کوئی بھی جگہ کوئی اتی بھی جگہ ملنا مشکل ہے آج کے پیریڈ میں تو